हय म्हजें नांव गौरप्रिया चोडणकर हांव कालापूर हांगा रावता सद्या हांव गोवा विद्यापिटांत

गोंय अभियांत्रिकी कॉलेजनान म्हजें पदव्युत्तर आनी फुडलें शिक्षण हांवें घेतलें